हम चार सौ की एक कुर्ती लाए कुर्ती नीले कलर की थी उसका कलर भी अच्छा था धोने पर गया नहीं और कुर्ती का कलर भी अच्छा था कपड़ा भी बहुत अच्छा था